جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کے شہر یا گاؤں میں کوئی لائبریری ہے جی ہاں میرے شہر میں لائبریری ہے میں علی گڑھ شہر میں رہتی ہوں اور اسی شہر میں ایک یونیورسٹی ہے جس کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں ایک لائبریری ہے جو پورے ایشیا کی نمبر ون لائبریری ہے اس لائبریری کا نام مولانا آزاد لائبریری ہے اس لائبریری میں بہت سے الگ الگ شعبے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ اردو کا الگ ہندی کا الگ انگلش کا الگ اور میتھس کا الگ مجھے انگلش کی کتابیں پڑھنا بہت پسند ہیں میرا من جب بھی کتابیں پڑھنے کا کرتا ہے تو میں اس یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری میں جاتی ہوں اور وہاں بیٹھ کر انگلش کی کتابیں پڑھتی ہوں تو مجھے وہاں جانا بہت اچھا لگتا ہے